हमारे जीवन में कुछ ऐसी सब से बड़ी चुनौतियाँ आती हैं जो मेरे जीवन में भी चुनौती आई और मैंने उस से पार भी पाया यह समय मेरे कॉलेज के समा समय का था जब मैंने कॉलेज में भर्ती के लिए फॉर्म ले लिया था और मैं उस फॉर्म को भर के समय सीमा पर नहीं दे पाई थी और उस समय में यह पूरा जो कॉलेज था जो हमारा वह समय का समय का समय का पूरा पाबंद था उन्होंने जो तारीख़ निश्चित करी थी सब फॉर्म भर के जमा करने की उन लोगों ने कॉलेज में वो समय वो तारीख़ निकल गई थी औ मैंने ना तारीख़ निश्चित तारीख़ के बाद वह अपना फार्म जमा कराया जिसने मुझे कॉलेज वालो ने उस फार्म को रखने से मना कर दिया और मेरा एडमिशन भर्ती करने से मना कर दिया और मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉलेज में उन सर से उन मैडम से सभी के आगे बहुत ज़्यादा प्रार्थना की और उन लोगों से यह मैंने वादा करा कि आगे से मैं अपना सारा काम समय पर करूँगी बड़ी ही मुश्किल से मेरा वो कॉलेज में वो फार्म मेरा प्रवेश पत्र जमा हो पाया और मुझे कॉलेज में अपना मुझे कॉलेज में अपना नामांकन मिल पाया मेरी आदत हमेशा काम को टालने की रही है और मैं कभी भी अपना काम जो है वह समय पर पूरा नहीं कर पाती थी और उस दिन के बाद से मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब मैं अपने कभी भी आख़री मिनट तक का इंतज़ार नहीं करती हूँ और अपना काम तय सीमा से पहले ही मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ और इसी से मैंने अपना वो उस पार को पाया है और अगर उस दिन में अपना समय पर फार्म जमा कर देती तो मैं तो मैं ये कभी उस उस समय में ये कभी भी ऐसा नहीं कर पाती ना ये ऐसा सीख पाती अगर मैं पहले से ये कर सकती थी अब मैंने उस दिन के बाद से सुनिश्चित कर लिया कि मैं अपना कोई भी जो भी काम है पर्याप्त समय से पहले अपने सुनिश्चित समय से पहले ही कर लूँगी और अब मैं अपना काम सभी निश्चित समय से पहले कर लेती हूँ क्योंकि बाद में जो मेरे पास समय होता है वो पर्याप्त समय होता है और मैं अंत तक वो उसके लिए परेशान नहीं हो पाती